योगु करण सां विद्यार्थियुनि जे जीवन खे बहेतर ठाहिण में मदद मिलंदी आहे नियमित योगु करण सां छात्रनि में शारीरिक ऐं मान्सिक विकास थींदो आहे ऐं जॾहिं यो छात्र योगु कंदा आहिनि त वधीक ख़ुशि रहंदा आहिनि स्वस्थ रहंदा आहिनि ऐं स्कूल में बहतर प्रदशन करे सघंदा आहिनि इन लाइ योगु करणु ॾाढो ई सुठो थींदो आहे